जोङो बिदिनो संनाय खावनाय गोदोनिफ्रायनो सिंग्रि समनिफ्रायनो गखायाखै संनानै खावनानै संनाय खावनाय समावबो जोङो बिनानै सङो ओमफ्राय औ प्रार्थ'ना खालामो बियो इसोरनाव गथायो ओमफ्राय माबानायसै संनायसै खावनायसै फिसाफोरनो जाहोनायसै खुरना होनायसै बे जानाय समावबो जोङो बिग्रा नियम दङ नालाय बिनानैसो जोङो इसोरनाव बिनानैसो जोङो जायो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो जेब्लाबो मावनांखायो गखाया दाबो गआ बुरैलांबाय होनबाबो दाबो गआ मावग्रा गैया नालाय मावनानै संनानै खावनानै जाहोहरनांगौ स्कुलफ्रावबो फिसौ फिथाय फिसाफोरनो बिदिनो आरो ओमफ्राय जानाय लोंनायालाय बिदिनोसै ओमफ्राय बिदिनो खस्त' मावनाङो दाबो गआ संनाय खावनाय मावनानै जानाङो

ओमफ्राय बिदिनो जायै लोङै बिदिनो दानदायफा आराम लाबाय आरो मोनानि संनाय खावनाय सानावबो संनाय खावनाय जोंनियालाय ख्रिस्टानफोरनिया बोथिथाम जायो नालाय फुङावबो जायो आरो स्कुलाव जाहो हरनांगौ फुङावबो एरैनो टिफिन हरनांगौ आरो सानावबो सङो मोनायावबो बिदिनो जेब्लायबो संनाय समावहाय बिनांगौ जाहैबाय बिदिनो